हमर इलाकामे मकइ बहुत ज्यादा उपजायल जाइत छै पुर्णियाँ क्षेत्रमे जकरासँ कि किसानके बहुत सारा सुविधा छै आजकल इतना फैक्टरी भी खुलि गेल छै मकइके कारण आओर आलू भी ठण्डी महीनामे उपजायल जाइत छै मौसम बहुत अच्छा रहैत छै विभिन्न प्रकारके फसल सब्जी लगायल जाइत छै परवल लगायल जाइत छै कद्दू लगायल जाइत छै आ आलू लगायल जाइत छै टमाटर लगायल जाइत छै आओर कुछ इलाकामे तऽ मखान एतना लगायल जाइत छै कि बताबे नहि सकैत छी मखानके तऽ पुर्णियाँमे खेतिए होइत छै जेकि कुछ पानी इलाका छै जेनाकि पुर्णियाँके कुछ भाग छै वारङ्गाके तरफ उधर मखान ज्यादे भए रहल छै

धन्धापर कनिके तरफ तऽ उधर मकइ एतना होइत छै कि किसान बहुत सारा सुविधा उठाबैत छै आजकल तऽ आओर सरसीके तरफ आलू ज्यादे उपजाबैत छै बनमनखी तरफ तऽ उधर पहिले केतारी उपजाबैत रहै आजकल फसल नहि उपजाबैत छै